जॾहिं बि मां लिखण जी शुरूआति कंदो आहियां त मां उन खां पहिरीं उन विषय जे बारे पूरी जानकारी हासिलु करे पोइ ई लिखंदो आहियां ऐं मां हुन में कंहिं बि क़िस्म जो संशोधन करण जी गुंजाईश कॾहिं बि न छॾंदो आहियां ऐं जेकॾहिं मूंखां कोई ग़लती थी बि वञे त मां हुन खे सुधार करण में कॾहिं बि न हिचकिचाईंदो आहियां